ہلو سویگی ریسٹورینٹ جی میں نے میرے جو پچھلے آرڈر تھے تو میں انہیں دہرانا چاہتی ہوں مجھے آپ کی جو ڈشز تھی وہ مجھے بہت پسند آئی آپ نے رائیتہ کڑھی چاول اور چکن بریانی اور اس کے ساتھ میٹھا رسگلا تو مجھے جو ساری ڈشز تھی مجھے اور میرے پریوار کو وہ بہت پسند آئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جو جو میں نے آڈر کیا تھا آپ ان کو دوبارہ لکھیے اور آپ ان کو دوبارہ ہوم ڈیلیوری دے دیں ٹھیک ہے تو آپ پلیز میرا آڈر لکھ لیجیے جو بھی میری ڈشز تھی لائک کڑھی چاول چکن بریانی رسگلا یہ سب آپ پلیز نوٹ ڈاؤن کر کے ہمیں میرے ایڈریس پر جو بھی میں آپ کو نوٹ ڈاؤن کروا رہی ہوں پلیز وہ پہنچا دیجیے اینڈ تھینک یو فار یور ویری ویری ڈلیشیس ڈشز